हेल' ए माबानि दखानदारमोन ना बियो बै सराइबिलाव बाजारनि आं दासो नोंनिफ्राय मैदा पेकेट बायना लाबोदोंमोन ना बियो माथो एक्सपायार एक्सपायार डेट जानायसो एक्सपायार डेट जानायसो बुस्तुआनो नोंगौ माथो पेकेटनि सिङाव बिसिनानै नायनायाव प्रडाक्टआनो मोजांआनो नङामोन लाद्रा लाद्रा जोबसोमोन एमफौबो दंमोन नङा आं मोनबोथारदों आंथ' मोनबोथारदों बिदिनो पेकेटनि बुस्तुआनो गाज्रिसो नङा नङा नोंनावनो लांफैथारदों आङो नङा नङा बुस्तुआनो एमफौजोबमोन लाद्रा लाद्रानो पेकेटआ आं दा हैफिन्नानै गोदान हरफिन नांगौ नोङो आंथ' मोनदों बेखायनोसो नोंनाव फन हरदों मारै आंथ' नोंनावनो लांथारदों गासिबो बिदिनो नामा नोंनो माला गासिबो बिदिनो दाथ' आंनो गोदान हरफिन्नांगौ नोङो माल आथ' गोदाना बिदि जायाना मानो लाद्रा जानाय बे सिङाव मानो लाद्रा जानो मोन्नांगौ सोलायहैगोन आङो र' लानानै थांगौ आङो आरो नोंगौबा जदि आंनो गोदान हरफिन्नांगोन

आवदे आं लाना थांगौ थांगौ थांगौ